स्थानीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो जो इसका भी आपको स्कूल में प्रवेस कराना है उसकी उम्र तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है डॉक्यूमेंट में उनका आधार कार्ड और उनके माता पिता का भी आधार कार्ड लगाया जाता है और कुछ स्कूलों में अदर डॉक्यूमेंट भी लगते हैं फ़ीस के तौर पर कुछ जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वह फ़ीस भी रखते हैं लेकिन कुछ स्कूलों में यह मुफ्त भी होता है स्कूलों में जो फ़ीस होती है वह जो सरकारी स्कूल है वहाँ तो कोई फ़ीस नहीं दी जाती है लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वह कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अधिक फ़ीस रखते है और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो ना के बराबर फ़ीस रखते हैं कुछ स्कूलों में आर टी आई के तहत भी बच्चों के प्रवेश दिया जाता है धन्यवाद